नमस्ते बहन जी बोलिए चलिए आइए हमारे यहाँ म्यूजियम में म्यूजियम में है हमारे यहाँ किताब है गन है और गाड़ियाँ हैं राजा महाराज जो पहले लेकर चलते थे पहले उनके जूते जो हैं कैसे रहते थे कपड़े हैं कैसे कैसे उनका सम्राज्य था वह सब है यहाँ पर देखने के लिए म्यूजियम में पचास रुपये की टिकट लगेगी उसके बा हाँ टिकट लगेगी फिर आएँगे तब देखेंगे अच्छा है वैसे आप अगर टिकट का पैसा पचास रुपये लगेगा

हाँ सब चीज़ जैसे जो पहले राजा महाराजा बंदूक़ रखे हैं और वह गाड़ियाँ अच्छी अच्छी थी उनकी पहले जैसे जैसे पुराने ज़माने की वह भी है अभी हाँ तलवार भी रखी है तलवार भी है उनके कपड़े भी हैं उनके हाँ उनके उनके मतलब जितनी चीज़ें उनको अच्छी लगती थी किताबें और कौन कौन सी किताबें राजा महाराजा पढ़ते थे उनका फ़ोटो चित्र सब दर्शाया गया अच्छे से एक दम रखा है यह है कि म्यूजियम का समय है खुलने का सुबह नौ बजे खुलेगा नौ बजे

नौ बजे नौ बजे दिन में खुलेगा शाम नौ बजे शाम नौ तक बंद हो जाएगा

म्यूजियम अच्छा है वहाँ पर सब रखे हैं एक बार आएँगे आप देखेंगे तो आप ख़ुद ही कहेंगे हमारे यहाँ म्यूजियम में काफ़ी दूर दूर दूर के आदमी आते हैं जो हमारे यहाँ चीज़ रखी है वह और कहीं लोग नहीं रखे हैं हाँ ठीक है आइए तब देखिए तब आपको ख़ुद ही अच्छा लगेगा

ठीक है रख रहें धन्यवाद नमस्ते